جی مجھے کلینگ کرانی ہے صفائی کرانی ہے اپنے یہاں آپ مزدور بول رہے کیا آپ صفائی کا کام کرتے ہیں مجھے مجھے تقریباً بیس بیگھہ میرا زمین ہیں میری زمین ہے اور اس میں اس کی صفائی وغیرہ کرانی ہیں باغات ہیں باغیچے ہیں آم کے درخت ہے کیلے کے درخت ہیں اخروٹ اور سیب کے درخت ہے تو آپ کیا چارج کریں گے کتنے روپئے لیں گے پھر بھی پھر بھی آپ کا اندازہ ہوگا نا کتنے میں آپ کرا سکتے ہیں جی جی مگر وہ تو ہے آپ کو ہم زمین دکھلائیں گے پھر آپ طے کریں گے اندازاً ایک بیگھہ کا ایک کٹھا کا یا دھر کا آپ کتنا لیتے ہیں میرے پاس بیس بیس بیگھے زمیں ہیں جی جی

جی بہتر ہے اور اس کے علاوہ زمین کے علاوہ یہ کھیت باغات کے علاوہ بھی آپ صفائی کرتے ہیں جنگل وغیرہ جہاں لکڑی وغیرہ کاٹ کر لکڑی ہٹانا وہاں تراش خراش کرنی یعنی مطلب کہ آپ ہماری لکڑی کٹوا کر جنگل کے صاف کرا سکتے ہیں وہاں کے جو پرانے جو پودے ہمارے ہیں جو درخت ہیں اس کے کٹا کے ہٹوا سکتے ہیں تو پھر اس کا کیا حساب ہے اگر جنگل صاف کرائیں گے جنگل کے تو اس کا کیا حساب لیں گے چلیے ہم اس بارے میں ہم اپنے آنر سے اپنے عملہ سے بات کریں گے اور آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اس بارے میں جلد اور پھر ہم طے کرتے ہیں کہ آپ سے کس طرح کا کام لینا ہیں آیا کہ کھیت کا یا یہ کہ جنگلات کے صفائی کا ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے شکریہ